ڈرائنگ ایک بہت بہت ہی اچھی فن ہے مجھے ڈرائنگ بہت پسند تھی اپنے اسکول کے زمانے میں میں بہت ساری ڈرائنگس پینٹنگس بنایا کرتی تھی لیکن مجھے ڈرائنگس میرے کورس میں مطلب تھا تو میں بہت شوق سے کرتی تھی لیکن میرا میرا کام جو ہے ڈرائنگ نہیں تھا تو میں ڈرائنگ کو وہیں پر چھوڑ دی اینڈ کر دی ڈرائنگ کے کورس س بجیکٹ کو باقی میرا کام پڑھنا پڑھانا مجھے زیادہ اچّھا لگتا تھا تو میں پڑھنا پڑھانا ایک کام میں لگ گئی اور ڈرائنگ کو چھوڑ دی